छवीह दिसंबर उणिवीह सौ चोरासी सौरहां नवंबर उणिवीह सौ टियासी नव फरवरी ॿ हज़ार नव पंजवीह दिसंबर ॿ हज़ार ॾह वीह दिसंबर ॿ हज़ार वीह